میں اپنے باغیچے میں پودے جو حاصل کرتی ہوں وہ میرے گھر کے نزدیک ہی کچھ قدم پر ایک نرسری ہے وہاں سے جب میرا دل چاہتا ہے میں بڑی تعداد میں پودے اور پھول کے جو پودے ہیں ان کو لے آتی ہوں اور میں خود سے ہی جاتی ہوں اور جو میرے پسندیدہ پھول یا پودے ہوتے ہیں وہ چنتی ہوں اور پھر اسے واپس لے آتی ہوں